हा हरिश भाई मां रमेश नागवाणी ॻाल्हायां पियो मूंखे ॼाण पई आहे तव्हां पंहिंजो वजन घटाइण चाहियो था त मां तव्हांखे सलाह ॾींदुसि तव्हां पंहिंजो वजन घटाइण लाइ पहिरीं त बाज़ारि जा किन किचर जेके आहिनि उहे खाइण बंदि कयो ऐं प्लस रोजु शाम जो ॿ कलाक वॉक कयो गार्डन जे अंदरि ताजी हवा खाओ ऐं थोरा योगा कयो सुबुह साण उथी करे कलाकु योगा कयो जंहिंजो तव्हां जंहिंजे करे तव्हांजी तबीअत बिल्कुलु स्वस्थ रहंदी ऐं वजन तव्हांजो घटिजंदो वेंदो धीरे धीरे त प्लीज़ इन ॻाल्हि ते तव्हां ध्यानु ॾींदा